ट्रॅवलिंग हांवें आयज पर्यान जें कितें ट्रॅवलिंग केलां तें म्हणजे अश्या खंयच्या अशें कितें तकलेंत धरून करुना की म्हाका हातूंतल्यान कितें शिकपाक मेळटलें पूण डेफिनिटली जेन्ना केन्ना हांव खंयच्याय जाग्यार गेलां भोंवपाक तेन्ना थंय कितें तरी नवें म्हाका म्हणजे कळटालें थंयचे जाग्याचें अशें हांवें सदांत तकलेंत दवरिल्लें पूण स्पेसिफिक्ली त्या पर्पसान म्हणजें म्हाका कितें शिकपाक जाय म्हणून हांव त्या जाग्यार वतां अशें हांवें केन्ना ट्रॅवलिंग करुना पूण म्हाका ओवरऑल ट्रॅवलिंग करपाक खूब आवडटा कित्याक जेन्ना आमी ट्रॅवलिंग करून वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर वतात अशे म्हणचे कांयच ना की आमकां इंडियेच्या भायरूच वचूंक जाय पूण आमच्या स्वताच्या इंडियेंत सुद्धा किवां धर गोंयांत सुद्धा आमी जेन्ना वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांचेर वतात गोंय आमचें सामकें ल्हान सो गोंयांत आशिल्ले लोक चडशे जाग्यांचेर पाविल्ले आसतात पूण इंडियेंत बाकीच्या आमच्या गोंयच्या भायर सुद्दा आमी जेन्ना वतात तेन्ना आमकां खूब कितें कितें वेगळें वेगळें अ शिकपाक मेळटा आनी केन्नाय खंय वता तेन्ना जर म्हाका ती ओपर्च्युनिटी मेळटा की हांव खंयूय वचून कसलीय थंय कितें फॅक्ट्री पळोवंक किंवा कसलो वर्कशोप करूं जाल्यार हांव तो सदांच करतां हांव थोड्याच दीस पयलीं केरला सुद्धा गेलां थंय बॅम्बू वर्कशोप आशिल्लो सो थंय वचून सुद्धा म्हाका खूब गोश्टी नव्यो नव्यो शिकपाक मेळ्ळ्यो आनी पूण ट्रॅवलिंग जें आसा तें म्हाका हरशींच अशें म्हणजे भोंवपाक नवे नवे जागे पळोवपाक आवडटा